जोंनि बाक्सा जोंनि बाक्सा जिल्लायाव जेनेबा आं जोंनि बाक्सा जिल्लानि एम एल ए नि मुंखौनो बुंसै जेनेबा जोंनि बाक्सा जिल्लानि खृष्टान जेनेबा एम एल ए एक्स एम एल ए थानेस्वर बसुमतारी बिथां आ जोंनि सासे एम एल ए मोन सिगाङाव दा नोङो जेनेबा एक्स एम एल ए जाबाय ओमफ्राय बिथांनि सोमोन्दै आं दा एसे बुंनो नागिरदोंमोन जेनेबा बिथाङा जेनेबा जाखिनि मानि जाखिनि खामानि मावलांदों मोजांखौनो मावदों जेनेबा जोंनि एरियानि बा गामिनि जायगा खाथि खाथि गामिफ्राव बेयो जेनेबा लामाफोरखौ मोजांहाय बिदिनो प्लास्टार खालामदों मोजां बानायदों जेनेबा गैयै सुबुंफोरनो जेनेबा सुबिदा बानायनानै होदों फैसा थाखा अनसुंथाइ होदों बिदिनो जायगाफोरखौ एसे जौगानाय लाबोदों आरो जेनेबा जोंनि एरियाखौ जोंनि एरियायाव जेनेबा जेसेबांखिनि माल बुस्थु जेनेबा माबायदि सोलिनाय थानाय जानायफोरनिबो बागै नांगौमोन जेनेबा बेफोरखौ एसेबाबो सोलायहोनानै जोंनि जायगाखौ एसे देभेलप्त खालामदों आरो आरो लामा सामा सोरनिबा नखरफोराव जेनेबा थानो थाखाय न' गैया न' गंसे होनानैबाबो मोजां जेनेबा न'खरखौ गोजोननाय होदों बिथाङा बिथांनि थाखायनो सानो बिथाङा जि मावदों खामानि गासैखौबो मोजाङैनो मावलांदों होननानै आं सानो जोंना बयखौबो अनसायदों जेराव गावखौ एम एल ए जाहोनायनि थाखाय बयखौबो मोजाङै रिसपेक्ट होदों बा मोजाङै अनफिनदों बिथांनि अननायावनो जों दिनैहाय दिनै लामा मोजां थाबायनो मोन्दों जेरावखि थाङा मानो जों गारि मथरजों थांब्लाबो जोङो बिदिनो लामा गाज्रि मोनाखै बिदिनो लामाफ्रा मोजाङैनो जादों आरो बिदिनो फाक्का जाजोबदों ओमफ्राय बिदिनो मोजां जादों आरो जोंनि एरियानि गासै लामाफ्रानो सार थानेस्वर बसुमतारीयानो गासैखौबो मावनानै होलांदों आरो जोंनि एरियानि लामाफोरखौ आरो